हाँ हेलो हाँ बोलिए

इन्दिरा आवास तो आया है

हो जाएगा

करवा देंगे

क्या दस दिन दस दिन दस दिन बाद हो जाएगा हाँ ठीक है अभी टाइम में है दस दिन बाद हाँ पूरा सबकुछ का टेन्शन मत लीजिए

और क्या क्या दिक्कत है

अब सब मिलेगा कीजिए हाँ सब मिलेगा दस दिन बाद मिल जाएगी सब चीज़ ठीक है

आप जैसा धन